हा हलो हलो हरि ओम जय झूलेलाल मूंखे हिकु फ़्लेट खपे त हा मूंखे हिक ई खपे राम नगर जे एरिए में ई ऐं जीअं हीअं ई भई हितां खां वठी सिंधु वारीअ आहे भई होसि ताईं हीअं आहे जीअं पुठियां ई ॿ टे जेके घिटियूं आहिनि हेसि ताईं सुठो खपे फिलहालु फ़्लेट न न भले ॿ रूम वारो हुजे या हिक रूम वारो बि हुजे त उहो बि हलंदो हिक रूम रंधिणे वारो बि हलंदो असां ॾिठो मां हा हा त दलाली मूंखां घटि ई वठंदा न तव्हां

न त सुठो खपे हा हा हिनजे करे दलाली घटि ई वठिजो हा हा भाड़े ते ई खपे वठिणी आहे हा भई माण्हू सुठा हुजनि आसिपासि में रामनगर में अगरि पंहिंजो वठां त घणे मिलंदो टीन वारो ई खपे ॿिन वारो ई ॿ रूम वारो हा ॿ ई टू रूम किचन ॿ रूम अच्छा पंजवीह खां टीहें लखे ताईं हा खाली हा हा ऐं हॉल रूम किचन हॉल रूम किचन हा हेॾो महांगो हा अगरि परे वञूं त परे थोरो अच्छा ॾहें लखें ताईं कोन्ह मिलंदो या कोई हा अच्छा त हा हा दादा खे वठी करे पोइ मां तव्हां खे ॿुधायां थी हा हा ठीकु आहे तव्हां हा ठीकु आहे हा हा मां बि हा मर्दनि खां सलाहु पुछी